हाँ मैं और मेरे चार पाँच भाई बहन हैं मेरी बहनें की तरह मैं हूँ वो शैतानी करती है तो मैं भी उनके साथ शैतानी करने लग जाता हूँ वो पढ़ती है तो मैं भी उनके साथ पढ़ने लग जाता हूँ और कोई भी काम हो हम साथ साथ करते हैं लेकिन कुछ मामलों में इनसे अलग हूँ क्योंकि वो खेतों में काम करने जातें है और मैं खेतों में काम करने नहीं जाता इसलिए वो मुझे ताना मारते हैं लड़ते हैं झगड़तें हैं इसलिए मैं उनसे अलग हूँ और कोई भी नहीं चाहता का उनका साथ काम करना नहीं चाहता और सभी काम करने के लिए साथ में ले जाना चाहते हैं इसलिए मैं काम करना नहीं चाहता और मुझे काफ़ी परेशानी आती है और मैं उनके साथ रहना नहीं चाहता